ग्रामीण क्षेत्रमे तकनीकी चुनौती अहाँके काफी जादा छै किएक तऽ अहिठाम अखनो जे छै से अतेक डिजिटलाइजेशन भेलाके बावजूद ओ बहुत तरहक नेटवर्कके समस्या रहै छै फ्रीक्वेन्सीके समस्या रहै छै एक रति हवा बिहारि भेल चाहे किछु भेल तऽ कतेक कतेक बिना कऽ नेटवर्क जे छै से मोबाइल तकमे नहि अबै छै अधिकसँ अधिक स्मार्ट उपकरण सभके जे छै से एहिठाम कमी छै नेटवर्क जे छै से अहाँके काफी जादा दिक्कत रहलाक बजहसँ कए टा कार्य समय सऽ नहि भऽ सकैत अछि आ बहुत जादा अहाँके परेशानीके सामना करऽ पड़ै छै इएह सभ अहाँके नेटवर्क फ्रीक्वेन्सीके जे छै से दिक्कत सामने आबि रहल छै एहिपर अगर कार्य कयल जाए तऽ ग्रामीण क्षेत्रमे जीवनके अहाँके काफी हद तक सुधार भऽ सकैत अछि आ लोक जे छै से काफी सहूलियत अनुभव करतै एहिके लेल जे छै से काफी ठोस कदम उठेबाक चाही